नमस्ते भैया मुझे घर पैंट करवाना है आपलोग आपके घर में आपके पास कौन कौन से कलर मिल जाएंगे घर में पाँच कमरे हैं वही कलर करवाना है जी अलग अलग जी पाँच दस कलर जी पुट्टी भी हो गई है प्राइमर भी लगवाना है आँय दस पंद्रह दिन में जी

जब आपकी दुकान ओपन होती है तब बता दीजिएगा आपकी दुकान खुलने के समय पे मैं आ जाऊँगी जी जी अच्छी रेट में लगा लीजिए अच्छी रेट में लगा लीजिए मुझे दस कमरे करवाना है तो सही लगाइए थोड़ा भी सही लगाइए तो

अरे कम करिए

ठीक है मैं आपके दुकान पे आके बात करती हूँ नमस्ते